وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کون اچھا جی بتائیں کیا بات ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں اچھا پٹنہ سے بات کر رہے ہیں جی بتائیے جی جی جی میں پورنیہ سے بات کر رہا ہوں اچھا اچھا اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے تو آپ کو پورنیہ گھومنا ہے چلیے ان شاء اللہ آپ کو گھما دیں گے صحیح کال کیا ہے آپ نے اچھا چلیے کہاں کہاں گھومنا ہے آپ کو پٹنہ میں اچھا بہار میں اچھا اچھا چلیے ان شاء اللہ ایک ہفتہ تو کافی ہوتا ہے ان شاء اللہ آپ کو بہت ساری جگہ دکھائیں گے وہاں پہ مہانندہ ندی وغیرہ ہے بہت ساری جگہیں ہیں گھومنے کے لیے وہاں پہ اچھا یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا بجٹ وغیرہ کیا ہے اچھا اچھا آپ کو مطلب ادھر آنے کے بعد رہنا سہنا تمام چیزیں آپ کو ہر چیز آپ کو ٹھیک ہے ہمارے اچھا چلیے ٹھیک ہے ان شاء اللہ رعایت بھی کر دیں گے ہم مطلب تقریباً ایسے ہی بیس ہزار روپے تک خرچہ ہوگا آپ کا ٹھیک ہے اس میں آپ کو ان شاء اللہ رہنے سہنے کھانے پینے کا تمام چیزوں کا انتظام ہوگا پوری سہولت ہے گاڑی وغیرہ تمام چیزوں کا سہولت مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے ہماری گاڑی وہیں پہ کھڑی رہے گی اور جب آپ وہاں پہ آئیں گے تو آپ ہمیں کال کر لیجیے گا

آ آپ لوگ کتنے لوگ ہیں آپ لوگ اچھا اچھا پانچ لوگ ہیں اچھا چلیے کوئی بات نہیں جب آپ آئیں تو دو گاڑی کا انتظام کر دیں گے ان شاء اللہ ٹھیک ہے دو گاڑی کا اگر انتظام کر دوں تو ہو جائے گا نا اچھا اچھا چلیے ہاں چلیے ٹھیک ہے آپ کی سویدھا کے حساب سے ہم لوگ گاڑی کا انتظام کر لیں گے ٹھیک ہے آپ بےفکر رہیں ان شاء اللہ ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے پھر ان شاء اللہ جب پہنچ جائیں آپ تو ہمیں کال کر لیجیے گا السّلام علیکم